سائنس کے مطابق تیرہ اعشاریہ سات بلین سال تو پہلے قیمت وجود میں آئے اس سے پہلے یہ ایک آگ کا گولا تھا اور وہ جب پھٹا اور چھوٹی چھوٹی کنکیوں کنک کنکریوں میں بدل گیا فلکیت نجوم کے مطابق سائنس تھئوری میں بتائے کائنات کیسے عمل میں آئے لیکن وہ کیسے فٹا بتانا سے قاصر ہے